जि'यां ही जि'यां कि साढ़े इत्थै रियासी डिस्ट्रिक च रोजगार बड़ा जैदा ऐ हर रोजगार ठीक होंदा ते जियां इत्थै नौ देवियां ऐ और इत्थै माता वैष्णो ऐ इत्थै साढ़े भ्राऽ घोड़े घोड़े लेइये जंदे घोड़े खच्चरां बगैरा कुसै दियां हट्टियां होंदियां उत्थै हट्टिया कम्म करदे कुसै दी हट्टियां कुसै दे घोड़े चलांदे कुसै दे घोड़े खच्चर किश गड्डी शड्डी लेइये जंदे ते कोई निक्की हारी इयां झूटा जां मतलब इयां झूला जान होंदा नुआढ़ी उप्पर बठालियै बच्चे गी लेई सकदे उत्थै ओह् बी उत्थै रोजगार ठीक होंदा और जि'यां साढ़े इत्थै साढ़े कटड़ा मतलब जि'यां कुसै रौह्ने गल्ला जगह् बी चाहिदी होगी ते उसी ओह् उसी कोई इक पर पर इक दिनें दी गल्ला गी उसी दो सो दा बी दो सो दा बी कमरा थ्होई सकदा पंज सौ दा बी थ्होई सकदा ओह् जिन्ने सौ बी लेई सकदा पंज सौ दो सो जिन्ने दा बी लैगा उसी थ्होई सकदा दूसरा जेकर म्हीने लैना ते ओह् म्हीने कमरा लैना उसी छे ज्हार दा थ्होई जाना कुसै जेकर घर लैना होवे मतलब घर पूरा लैना होवे ते रौह्ने गल्लां उसी पंदरां ज्हार दा थ्होई जाना कुसै जि'यां उसी पंदरां ज्हार दा थ्होई जाना कुसै दे घर लैना होगा और तुस इत्थै जि'यां साढ़े इत्थै इत्थै हट्टियां बनियां इत्थै होर बी रोजगार होई गेआ नेह् हट्टियां इत्थै मोमोज़ समोसा बगैरा किश कुल्चै कुसै करेआना आह्ली खोह्ली दी हट्टी ते कुसै कुल्चे आह्ली कुसै समोसे आह्ली कुसै कपड़े आह्ली कुसै मठाइयां आह्ली खोह्ली दी इत्थै और इत्थै माता वैष्णो बी लोकें बड़ियां हट्टियां खोह्ली दियां कुसै ओह् मतलब कुसै गी विश्राम करना होवे घुट्टन होई गेदी होवे नुआढ़े उस गल्ला बी हट्टी खोह्ली दी होंदी ऐ ते रक्खी दियां होंदियां मशीनां उ'नें मशीने च बैठियै तुस विश्राम करी सकदे तुस और उ'नें हट्टियां उ'नें प्रसाद आह्लियां रक्खी दियां होंदियां प्रसाद तुस लेई सकदे माता वैष्णो जेल्लै तुस जिल्लै दर्शन करियै आए ते तुसें जेकर उत्थै जेकर रौह्ना होवे उत्थै कमरे बी ऐन उत्थै कमरे इन्ने कन्नै गै कमरे न उत्थै जि'यां तुसें रौह्ना होवे रेही सकदे ओह् उत्थै बड़े जैदा कमरे न जित्थै मर्जी रेही सकदे ओ तुस इक दिन रौह्ना इक दिन र'वै दो दिन दो जि'यां तुस रौह्ना होवे रेही सकदे और उत्थै कन्नै ओह् चाह् आह्ले जेल्लै तुस रुट्टी खानी होवे रुट्टी आह्ली बी उत्थै दकानां होंदियां ढाबा होंदा उत्थै तुस रुट्टी बी खाई सकदे और तुस जेल्लै औना होगा उत्थै कटड़े तुस दिक्खेओ ते ओह् प्रसाद आह्ली हट्टियां होंदियां तुस प्रसाद लेइयै आए ते ओह् उत्थै जेकर साढ़े और बस और तुसें इ'यै जेकर तुसें किश लैना छूना किश साढ़े इत्थै उत्थै बी कमरा शुमरा लैना होवे ते तुस लेई सकदे अस साढ़े कोला असेंगी फोन करी ओड़ना तुसें